हा पहिरीं त मुंहिंजी मम्मी सिबंदी हुई मां हुन खे वेही ॾिसंदी हुअमि पोइ मां चवंदी मम्मी सिबे थी मूंखे ॾाढो शौक़ु लॻंदो त मशीन वेही हलायां बसि वेई मशीन हलायां मम्मी खे चवंदी मूंखे सेखारि सेखारि पोइ चवंदी हा थोरी वॾी थी न सिखिजांइ न किथे वेंदीअं सिखिजांइ न ऐं मां बि सिखीअमि भई हिकु मास्तरियाणीअ खां ऐं मां बि सेखारींदमि तोखे मास्टरियाणीअ खां बि सिखिजांइ थोरी वॾी थियमि पोइ मम्मी मूंखे सेखारींदी सिखी सिखी पोइ वरी अञा मूंखे चवंदीअं अञा मूंखे चवंदी अञा सुठी मूंखे सिखणी आहे अञा सुठी सिखणी आहे पोइ वरी मां सिखंदी हुअमि वरी मास्तरियाणीअ ॾे वयमि वरी उन बि मूंखे ॾाढे सुठे सां सेखारी पोइ वरी मां ॾाढा सुठा कपिड़ा सिबंदी हुअमि पोइ मां इन पेसा मां ॾाढा कमाया पोइ लॻे पियो त मां ईअं कमाया अञा कमाया पंहिंजे घर में पोइ वरी इस्तेमालु कंदी हुअमि ईअं लॻंदो आहे मां पंहिंजे पेरनि ते बीहां पंहिंजे मुक़ाम ते खणी रहिया दुकान खोलियां मूंखां सभु माण्हू सिबराइणु अचनि पोइ मूंखे ॾाढो शौक़ु हुयो सिलाईअ जो मां ईअं कंदे कंदे सिखियमि ॾाढो सुठा कपिड़ा सिबंदी हुअमि हिक खां हिकु सिबां सॼी छा त तारीफ़ु कंदा छा त डिज़ाइनियूं कढां मूंखे ॾाढो शौक़ु हुयो नंढे खां ई त पोइ मां ईअं ॾिसी ॾिसी सिखियमि वरी हिक खां हिकु मां कपिड़ा सिबियमि ऐं अञा ताईं सिबंदी रहिंदी आहियां इन करे मूंखे ॾाढो सिलाईअ जो शौक़ु हुयो ऐं पेसा बि सुठे सां कमाया घर में भई सभिनी खे जीअं मदद मिले ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीहां ऐं इन करे मूंखे सिलाईअ जो बि शौक़ु वधंदो वियो सिबंदी वियमि सिबंदी वियमि ॾाढा हिकदमि सां ॾाढा सुठा सिबियमि कपिड़ा